आंनि दावबायनायाव आं बायन'कुलार मोनसेबाबो लाफायो दा बेनिनो साबसिन ब्राण्डनि बायन'कुलार बुंनांगौब्ला बुसनेल आरो निक'न बेसोरो बे ब्राण्डा जोबोद फोथायजाथाव मानो होनोब्ला निक'न्नाबो बिनि क्लेरितिया बेराद मोजां खालामो बे बेराद मोजाङै आरो बांद्राय शेक जाया बा मावा जुदि आं जुम खालामनानै नायोब्ला आरो जोङो गोसोबायदि इउज खालामनो हायो अखाफोर नांबाबो दैफोर नांबाबो गोग्लैबाबो बांद्राय बायला बाया बेनिखायनो आं निक'न आरो बुसनेल ब्राण्डनि बायन'कुलारफोरखौ बांसिन लाफायो आरो बे लाफानाया जोबोद माने मदद खालामो माब्लाबा माब्लाबा गोजानाव जुदि दावफोर नुयोबा नुहरोबा बेखौ नायनो हायो जिब जुनारफोरखौ नायनो हायो बिाद हेल्पफुल आरोखि बेफोरो